असांजी संस्कृति जेको मुख्य व्यवसाय आहे उहो आहे बिज़निस ऐं ॾिसूं त उनमें ई सिंधियुनि पंहिंजो नालो रौशन कयो आहे बट दुख जी दुख भरी ॻाल्ह इहा आहे की आस्ते आस्ते हाणे सभु माण्हू पंहिंजे बिज़निस खे छॾंदा रह वञनि था ऐं पढ़ाई कराइनि था पंहिंजे ॿारनि खे हुनमें छा थी वियो आहे सभिनि जो माइंडसेट अहिड़ो थी वियो आहे कि भई जॉब करिणो आहे अॻियां हली करे हुनमें गड़बड़ इहा पई थिए की जेको बि माण्हू पढ़ाई करे थो उनमें तकलीफ़ इहा थी थिए भई उहे अॻियां हली करे जॉब करे थो ऐं पंहिंजे फैमिली जो जेको बिज़निस आहे उहो नथो हैंडिल करे त उहो आस्ते आस्ते माण्हू छॾंदा था वञनि पंहिंजे व्यवसाय खे ऐं उहा बड़ी दुखभरी कहानी आहे थैंक्यू